एक लाख एक हज़ार एक सौ बारह दो लाख दो हज़ार दो सौ तेरह आठ लाख आठ हज़ार आठ सौ अठासी छ लाख छ हज़ार छ सौ बारह पांच लाख पांच हज़ार पाँच सौ चौरासी